समस्तीपुर में बहुत अच्छा व्यवस्था बात है जिसके द्वारा सब सिखाया जाता है जीविका में सेवी द्वारा प्रदान किया जाता है जो मेरे यहाँ जीविका से बहुत लाभ हुआ है जैसे भी हुआ है जो रा जैसे में हुआ है यह जीविका से सामूहिक व्यवस्था हुआ है स्कूल हुआ है अच्छा सा व्यवस्था हुआ है जैसे में जो समस्तीपुर में अच्छा सा मंदिर है थानेश्वर मंदिर है और उसका बहुत अच्छा जो जो मन्नत मांगने जाते हैं उसका पूरा हो जाता है और बहुत अच्छा व्यवस्था है जो हम लोगों का जीवन मिला है समस्तीपुर से जो यहाँ से जीविका में जो काम किये हैं गरीब महिला के लिए जो लाभ लिए हैं जिनके बहुत व्यवस्था बात हुआ है जो वहाँ से हमको मिला है अथी वह जीविका से मिला है खेती बाड़ी का परियोजना जैसे समूह का गरीब महिला का वो राशन का मिला है दुकानदारी का मिला है हर चीज़ मिला है और बहुत शिक्षा भी मिला है कंप्यूटर का भी व्यवस्था मिला है और यहाँ तक की यह जो हम लोगों को बहुत अच्छे से बात बताई गई है कि वहाँ से वहाँ से जाकर ऐसे ऐसे कीजिए और उसको बाद जहाँ से अथी हुआ है जीविका से हम लोगों का सामूहिक जो बाडू दीदी का जो व्यवस्था किए गए है उसमें से जीविका को जीने के लिए सामूहिक जो लोन लिए गए हैं जो जो लोन लिए हैं उसमें अच्छे से बताया गया है जो हम लोगों का अच्छा अच्छा से रहना होता है फिर जीविका से जैसे हम लोगों का खेती बाड़ी करते हैं तो इसी द्वारा हम लोग का समझाया गया है जो खेती बाड़ी करे उसको बाद फिर आगे बढ़ाया गया है जो गरीब महिला है उसको चुनाव होता है फिर उसको समझाया जाता है कि कैसे क्या करना है उसको बाद फिर वह जो दुकानदारी है गरीब महिला को मिलता है उसी तरह से हम लोगों को बताया जाता है जो जीविका से कैसे जिया जाता है जैसे आस पास के कोई वृद्धाश्रम बच्चों को देखभाल पालन पोषण गृह है जो जो जिसको नहीं कोई लथी है उसे बेरोजगार मिल सके इसीलिए हमको समझाया जाता है और जैसे गरीब महिला है जिसको कोई नहीं है उसको देखभाल के लिए जीविका से या समस्तीपुर से हम लोगों को बुलाया जाता है जो हम लोग देखभाल कर सकते हैं वहाँ से बहुत व्यवस्था बात होती है और जो है वहाँ से बच्चे के लिए देखभाल पोषण और शिक्षा भी अच्छी है जो स्कूल है गाँव घर में जो हम लोग का आसपास में रहते हैं और दूर नहीं जा जाना सके इसीलिए हम लोगों का पारिवारिक सब अच्छी व्यवस्था है जो सामुदायिक संगठनकरण का प्रभाव आश्चर्य जो होता है इसी हम लोग का जब जीवन का सबसे स्वच्छ है और जो हम लोग का समस्तीपुर जिले में सब कठिन सु सब आसपास की लोगों है जो पालन पोषण की हर बात व्यवस्थाएँ अच्छे से होनी है और जो हमको ग्राम संगठन जो है उसी से हमको अच्छा होती है